आं गार्देनिं नि समाव हानि हाजों बानायनाय थाबखौ बाहायनाय जायो जेरावहाय हाजों लोगोसे हासार मिलायनानै फुलखौ बै थाबाय गायनो हायो आरो लोगोसे आङो गार्देनिं सिंफ्राव हाग्राफोर नुदोंब्ला बेखौ फोसाबनो थाखाय आं फिसा फिसा लहानि खन्थाबो बाहायो आरो दैफ्रा दैफोरनि जदि गोनां जादोंबा आङो दैनि पाइपबो बाहायनाय जायो जाहाते फुलफ्रा रानजोबनानै दै मोनाखैब्ला पाइप जों एसे एसे दै सारनानै होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे आङो थाबनि अनगायैबो माखासे फिसा फिसा लबारनि थाबफोरबायदिबो आं बाहायो बेयावबो हानि थाब बायदिनो हासारजों लोगोसे हा होनानै फुलफोर गायनाय जायो बेजों आङो समायना रमायना गार्देनिं खालामनानै साजायनो हायो बेफोरखौनो आङो गार्देनिं खालामनायाव बाहायो आरोबाव बेजों लोगोसे आं फिसा सिखाबो बाहायनाय जायो जाहाते गार्देनिं सिङाव हाग्राफोर दुयोब्ला आङो बेखौ बे सिखाजों एउस्रांनानै साफा खालामो